वोट के समय आता है तो घर घर आता है पेपर देने के लिए उसमें भी हम लोगो को दिक्कत होता है कैसे जाएँगे गाड़ी घोड़ा तो रहता नहीं है हम कैसे जाएँगे और इसीलिए मतलब घर घर आता है कैंडीडेट सबको प्रणाम करने को लिए भोट लेने को लिए गरज रहता है तो बहुतो बात करता है और गरज मिटा जाता है तो फिर भी मुखिया सरपंच दुनिया संसार खोजी नहीं करता है कि हाँ हमको भोट दिया इसको कुछ होना चाहिए तो उसको डिबिया बार करके खोजना होता है लेकिन जो जाति होता है सब जाति आता है डोम दुसाध सब खड़ा होता है सब आता है प्रणाम करने के लिए हमको भोट दीजिए हमको भोट दीजिए फिर भी हम लोग क्या करते हैं जो कोई एक ही गो को ना चुन कर के देंगे एक ही गो ना कोई मुखिया बनेगा अगर एक सौ कैंडिडेट खड़ा हो गया तो आदमी एक सौ को तो नहीं दे पाएंगे यही सब बात है जो कि गाड़ी घोड़ा अपना बैक से बेटा रहता है घर पर चाहे पोता तो ले जाता है और नहीं तो गाड़ी घोड़ा भी नहीं हम लोग को मिलता है मार पीट होता है उसमें कहीं कहीं गोली बंदूक चलता है इसलिए नहीं हम लोग जा पाते हैं सबेरे पहर जाते हैं तो भोट गिरा के चले आते हैं ऐं भोट वाला सब चारों बगल बौआता है कहता है हमको भोट दो तो हमको भोट दो किसी तो एक ही गो को तो देगा भोट सबको तो नहीं दे सकते हैं यही सब बात है भोट के बारे में पूछ रहे हैं हम हम तो यही बतलाबेंगे जो कि मार पीट करके और लोग के अरियात देता है बंद कर देता है भोट गिराना देखता है पुलिस दरोगा रहता है उसको भी भेलू नहीं रहता है और सब हल्ला करने लगता है यही सब बात है क्या करें